हम हिन्दू धर्म का पालन करते हैं हमारे हिन्दू धर्म में कई सम्बन्धित ऐतिहासिक घटनाएँ धार्मिक त्यौहार के पीछे की कहानी है हमारी त्यौहार है हिन्दू धर्म में दिवाली दिवाली के पीछे की ऐतिहासिक कहानी है कि राम जंगल में गए थे रावण का वध करके आए थे जिस दिन वह चौदह वर्ष का वनवास पूरा करके रावण का वध करके आए थे उसी दिन अयोध्या में सब लोग राम का स्वागत करने के लिए पूरा दीप से अयोध्या को सजाए थे सब नए कपड़े पहने थे और दीप जलाए थे राम राम और लक्ष्मण सीता मैया का स्वागत किए थे अयोध्या में इसी तभी से हम दिवाली मनाते हैं इसी घटना से हम ऐतिहासिक त्योहार से हम दिवाली मनाने लगे हैं दिवाली हर साल मनाते है हर साल में एक त्यौहार आता है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस दिवाली में हम त्यौहार मनाते हम नए नए कपड़े पहनते हैं और रात को दिया जलाते हैं और गणेश लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और राम जी की भी पूजा करते हैं और दीप जलाते हैं और सब नए नए कपड़े कपड़े पहनते हैं और तीज तीज हमारी ऐतिहासिक वह भी एक त्यौहार है उसके पीछे भी कहानी है सभी सुहागनें शंकर जी और पार्वती मैया को मैया की पूजा करती हैं और अपने पति के लिए व्रत रखती हैं पूरा दिन व्रत रहती हैं और सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं फल चढ़ाती हैं सब नए कपड़े पहनते हैं गीत गाती हैं शिव जी की पूजा करती हैं अपने पति की लम्बी आयु के खातिर और करवा चौथ करवा चौथ की व्रत भी अपने लम्बी अपने पति की लम्बी आयु के लिए रखते हैं करवा चौथ के व्रत में पूरा दिन भूखे रहना पड़ता है और रात को जब चाँद निकलता है तो सुहागनें अपने पति को छलनी में देखकर चाँ चाँद को देखती हैं फ़िर छलनी में अपने पति को देखती हैं फ़िर उनकी लम्बी आयु की प्राथना करती हैं और फल फूल और साग प्रकार के भोजन बनाती हैं और चढ़ाती हैं और करवा चौथ का व्रत सम्पन्न होता है इसी प्रकार हमारा होलिका दहन भी है होलिका दहन के पीछे भी एक कहा ऐतिहासिक कहानी है होलिका जैसी राक्षसी को होलिका जैसी राक्षसी को एक दहन हो रहा था पूरे सब लोग दहन कर रहे थे तो होलिका को उसी में उसी में दफ़ना दिए भेज दिए तो होलिका दहन हो गई इसी इसीलिए होलिका दहन मनाया जाता है उसके बाद सब लोग रंग लगाएँ एक दूसरे को होलिका जैसी राक्षसी जब हं नष्ट हो गई खत्म हो गई तो उसे उसी दिन से होलिका दहन और होली का त्यौहार मनाया जाता है होली के त्यौहार पर सब लोग एक दूसरे को रंग लगाते हैं और अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ सब होली खेलते हैं और गुझिया होली को बनती है सब गुझिया खाते हैं और मिठाइयाँ खाते हैं सब लोग होली पर होली पर सब एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पिचकारी से खेलते हैं होली पर सब बहुत मज़े करते हैं यह हमारा सांस्कृतिक सांस्कृतिक त्यौहारें हैं हमारे संस्कृति में महिलाएँ साड़ी पहनती हैं और और पुरुष महिलाएँ साड़ी पहनती हैं और पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और बच्चे नए नए कपड़े पहनते हैं हमारी सांस्कृतिक यही है हमारी संस्कृति में धोती कुर्ता और लड़कियों को सूट सलवार और साड़ी महिलाओं को पहनाया जाता है यही हमारी संस्कृति है और हम अपने संस्कृति का पालन करते हैं और हमारे ऐतिहासिक इतिहास सारे पर्व त्यौहार हैं और हम इसे बहुत अच्छे से मनाते हैं और हमें इसे मनाने में बहुत अच्छा लगता है और यह हर साल आते हैं हमें अपने हिन्दू धर्म का पालन करते हैं और अपने त्यौहार बहुत अच्छे से मनाते हैं ख़ुशी ख़ुशी मनाते हैं मन से मनाते हैं और हमें अपने त्यौहार में बहुत अच्छा मिल लगता है बहुत ख़ुशी मिलती है हमें अपने त्यौहार में और बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है हमें अपने त्यौहारों में